دیکھیے ڈرائیور صاحب آپ توآپ کو یہاں دائیں مڑنا تھا لیکن دیکھیے ابھی ٹریفک سگنل پہ لال بتی بجی ہے آپ ایسے کیسے ٹریفک رولس کو فالو کر کے نہیں چل سکیں گے یہ تو یہ تو خلاف ورزی ہے ٹریفک رولز کی نہیں لیکن آپ آپ مجھے یہ چیز بتائیے اگر آپ ایسا کریں گے تو باقی ڈرائیور حضرات وہ کیا کر لیں گے وہ بھی اگر ایسا کر لیں گے تو خدا نخواستہ تو حادثہ ہونے والا تھا آپ اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتے ہیں نہیں لیکن آپ دیکھیئے پیچھے نہیں نہیں دیکھیئے آپ کے پیچھے کتنے کتنے اور اور باقی گاڑیاں ہیں نہیں آپ ایسے کیسے یہ ٹریفک سگنلز کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو باقی ڈرائیور پھر کیا سیکھ لیں گے نہیں مگر آپ یہ نہیں کر سک نہیں نہیں نہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے یہ یہ لاپرواہی یہ تو لاپرواہی ہے نہیں نہیں دیکھیئے آپ دیکھیئے کتنے دیکھیئے یہ یہ یہ تھوڑا پتھریلا علاقہ ہے آپ ایسے کیسے تیز ڈرائیو کر سکتے ہیں اور آپ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ کیسے دیکھیئے ہمیں صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنی جان جوکھم میں ڈال دیں نہیں آپ آرام سے چلائیے اور آپ آرام سے چلائیے گاڑی ہو ٹریفک رولز کا ذرا احتیاط کیجیئے اس کا

جی جی جی بہتر جی